हाँ मैं मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ मेरा जन्म बलिया जिला में हुआ है बलिया जिला में कुछ मेरा उम्र गुजर चुकी है मेरी शादी हुई शादी हमारे जिला गाजीपुर में हुआ है और गाजीपुर जिला में मैं रह रही हूँ बच्चों के साथ मेरा मेरा पति भी नहीं है मेरा पति का डेथ हुए कम से कम कुछ नहीं तो पच्चीस साल हो गया है बच्चे लोग हमारे रखते हैं सेवा सत्कार करते हैं सब कुछ होता है मैं गाजीपुर जिले में ही रहती हूँ मुझे पसंद आता है बहुत तीर्थ स्थल जैसे कि जैसे कि अयोध्या है अयोध्या में राम ही का जन्म हुआ है भगवान का जन्म हुआ है वहाँ भी मैं जाती हूँ उस सारा वहाँ का इतिहास से मुझे मालूम होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वहाँ जाती हूँ आने का मन नहीं करता है मैं सोचती हूँ कि अपना जीवन वहीं बिता दूँ फिर सोच समझ करके वापस लौट कर के घर आती हूँ फिर घर आने के बाद से नहीं अपना कुछ अपना घरबार देखना पड़ता है बच्चों लोग है बच्चों लोग के साथ रहती हूँ फिर कोई प्रोग्राम बनता है तो जैसे कि मैं जाती हूँ वहाँ बनारस बाबा विश्वनाथ जी हैं काशी नगरी को तो सब जनता है पूरा विश्व जनता है एक ऐतिहासिक बाबा विश्वनाथ जी हैं और पूरा प्रान्त के आदमी वहाँ आते हैं और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और वहाँ से दर्शन अर्शन करके घर आती हूँ कुछ दिन अपने घर में रहती हूँ अपना सब बच्चे लोग के साथ अपना देखती ताकती हूँ फिर मैं दिल में आता है तो कभी मथुरा वृन्दावन चली जाती हूँ वहाँ वृन्दावन जाने में वही एक इतना अच्छा स्थान है जोकि स्वर्ग से भी बढ़ करके वह स्थान है उस स्थान पर जाने के बाद फिर आने का मन नहीं करता है वहाँ जो कि राधे कृष्ण हैं बरसाना है नंदगाँव है यमुना जी का तट है वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और मैं घूम घूम कर देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है जैसे कि गाजीपुर जिले में एक मारकंडी जी हैं वहाँ भी वो बाबा जी बोलेनाथ है वो भी एक मानिंद प्राचीन एक स्थान है वहाँ पर भी आदमी आते है जाते हैं गाजीपुर गहमर गाँव है गहमर का रहियाँ वहाँ पर भी कमिक्षा माई हैं वहाँ पर भी आदमी देवी वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं बहुत भीड़ भाड़ लगती है शादी विवाह होता है वहाँ पर जो भी टूटे फूटे गरीब अमीर जितने भी आदमी हैं वहाँ जाते हैं वहाँ शादी विवाह होता है मंदिर मंदिर स्थान पर हमारे गो में गंगा के किनारे है गंगा जी हैं हमारे गाँव से छः छः किलोमीटर आठ किलोमीटर ऐसे ही दूरी है गंगा जी हैं वहाँ भी एक मौनीबाबा हैं वहाँ पर भी गंगा स्नान करती कर करने जाती हूँ यहाँ तो हर समय करने जाती हूँ और यहाँ पर भी शादी विवाह होता है कमज़ोर वर्ग के आदमी अमीर आदमी गरीब आदमी सबका वहाँ पर ऐसे शादी विवाह होता है और बड़ी अच्छी लगती है और हमको तीर्थ स्थान जाना आना बहुत ही पसंद रहता है